आथिखालाव जोंनि हायुंसा सरकारआनो जा हादरारि सरखारानो जा बा जायगायारि माबा मोनसे सरकारनि बिथोनफोरानो जा जों मोनसे नोजोरजों नोजोर होनानै नायोब्ला नुयो जे बेंकफोरनो माखासे खाबु होनाय बै खाबुफोरखौ जोङो बाहायफुंनो हायोबा जों जोंनि माखासे रांखान्थियारि जौगानायाव माखासे राहा लामाया ओंखारो बैफोर हायुं एबा रायजो सरकारआ ओरैबादि जोंनो खाबु होदों जाय खाबुखौ जों लानो हाथारोब्ला जोंनि इयुना माखासे जौगानाय फारसे दैथिंलांनो हायो बे खाबुफोरखौ जोङो लाथारनांगोन आरो लानाय मोजां मानोना आथिखालनि जौगाखां मुगायाव जोङो बैफोरनि गेजरजोंसो जों जोंनि थांनानै थानायनि गोरलै राहा लामाखौ मोननो हायो जायनि गेजेरजों जोङो माखासे खाबुफोरखौ लानो हायो बे लानो हायो जे जाय खाबुवा नों जोंनि इयुना माखासे मावनो मावनानै लानो हानाय बा बुथुमनानै लानो हानाय माखासे बिथांखिफोरा जोंखौ मदद होयो सरकारनि बैफोर फोसावदिंनाय माखासे खाबु खालाफोरा लानानै बेंकफोरा ओरैबायदि जोंनि रांखान्थियारि हालोदखौ गोरलैयै मदद होनो हादों बेनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा गोरलैयैनो बेफोरनि फारसे नोजोर होनाया मोजां आरो मदद होनाया मोजां आरो बिनि सायाव मावनानै लानाया मोजां बेखौ जोंनि गामियारि ओनसोलनि माखासे रायजो राजाफोरा मोजाङै बुजिनानै लानायजों लोगोसे मावनाया मावना मावनानै लानाया मोजां